मेरा नाम मधु ऐ में कठुऐ शैह्र च रैह्ने आह्ली ऐ मेरा मेन मुद्दा चिड़ियें उप्पर हैनी चिड़ियें उप्पर ऐ मेरा मेन मुद्दा कि चिड़ियां दिक्खो हून ऐ नी हैन जदूं असीं छोटे छोटे जंदू निक्के निक्के होंदे हे अपनी ग्रांए च रैंह्दे हे ते चिड़ियां इन्नियां होंदियां हियां खेलनी ई लभदियां हियां साढ़े आंगनै च होंदियां हियां साढ़ी छत्त उप्पर होंदियां हियां हून चिड़ियां दा कोई नांऽ निशान ही नेईं रेह्दा जियां जियां हून एह् फोन चला दे जियां फोन चला दे न इ'यां इ'यां चिड़ियां रेह्दियां नेईं हैन जियां जियां हून टावर लग्गा दे खंबे लग्गा दे टावर लग्गा दे चिड़ियें दा नांऽ निशान ही मिटी गेदा ऐ जियां निक्के निक्के बच्चे निक्के निक्के होंदे हे जंदू इ'नें चिड़ियें कन्नै असी खेलदे हे असीं खेतर जंदे हे असी घाह् लैन जंदे हे ते असेंगी चिड़ियां लभदियां ही दिक्खने गी ते अस चोग पांदे हे पानी पांदे हे अहीं उ'न्दे कन्नै खेलना अस इन्ना पसंद करदे हे अज्जकल एह् चिड़ियां रेह्दी ही नेईं ऐ हैन गै नेईं हैन मन करदा कि अस इन्दे कन्नै खेलिये पर हैन गै नेईं हैन कुत्थुआं दिक्खनियां न एह् ते होर जेह्ड़े अज्जकल दे न्यू ज नमीं जेह्ड़ी जनरेशन ऐ हून नमें जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंगी पता गै नेईं ऐ कि चिड़ियां होंदिया केह् न अगर उं'दे कन्नै तुस गल्ल बी करो चिड़ियें दे बारे च ते बच्चे आखदे कि सानूं पता ही नेईं ऐ कि चिड़ियां केह् होंदियां न उ'नें कदें निकलना नेईं बाह्र कदें सैर उप्पर निं जाना कदें कुतै घूमने नेईं जाना ते उनें चिड़ियें दा पता गै नेईं ऐ इस कारण बच्चे जेह्ड़े अज्जकल बच्चे फोन च गै रैंह्दे न बिच्च बड़े दे उ'नें होर उ'नेंई डोगरी दा कोई पता ही नेईं ऐ उ'नेंगी इंग्लिश च इंग्लिश च रैंह्दे न मगन ओह् पढ़ाई च पढ़ाई च बी इंग्लिश फोन च बी इंग्लिश गै दिक्खनी उ'नें ते इस कारण चिड़ियां मतलब चिड़ियें दा मिकी बड़ा अफसोस ऐ जेह्ड़ी चिड़ियां नेईं लभदी हैन मेरा मन करदा हां पैह्ले जमान्ने च घुग्गियां होंदियां हियां काऊ कां होंदे हे कबूतर होंदे हे मतलब हून इस इस इस किसम दा कोई मतलब पक्षी लभदा ई नेईं ऐ होर मेरा मन करदा कि में उं'दे कन्नै खेलां उ'नेंगी दिक्खा उं'दे कन्नै चै चहां पर ऐसा कुछ ऐ नी ऐ रेह्दा जियां अस पैह्ले खेतरे पत्तरै च जंदे हे घाह् लैन चली गे लक्कड़ियां लैन चली गे तां बी असेंगी बूह्टे उप्पर होंदे बैठे दे होंदे हे उ'नें अपने ओह् बनाए दे होंदे हे घोंसले उ'नें बनाए दे होंदे हे अज्जकल कोई दिक्खने च ऐ ही नेईं ऐ लभदा ही नेईं ऐ चिड़ियें नांऽ दा ओह् सारा खत्म गै करी ओड़े दा ऐ इ'नें होर दो चं'ऊ सालें च इं'दा बी नामो नंशान गै खतम होई जाना ऐ जियां जियां हून फोर जी फाइव जी आ दा नेट चला दा ऐ चिड़ियां ते आटोमेटीकली खतम होआ दियां न होर केह् बोलदे जियां में कबूतर दिक्खना बड़ा पंसद ऐ मिकी जिसले उड्ढदे ओह् बड़े शैल लगदे न मिकी ओह् ओह् पर हून मिकी हून जेह्ड़े मतलब लभदे नेईं ऐ हैन ओह् इस कारण मिकी एह् सब दिक्खियै बडा दुख होंदा ऐ पर असी केह् करी सकने आं इस कारण हून डं जगंल लोक कटवाना शुरू होई जा दे जगंल कटा दे ओह्दे कारण जेह्ड़े चिड़ियां पक्षी ऐ कुत्थे जाना इ'नें कु'त्थे आना उ'नें इस कारण एह् पक्षी न खतम जंगल खतम करी ओड़े एह्दे कारण पक्षी ऐटोमेटिक ही खतम होई जा दे ना